हाँ में दस से दस लाख के बीच में संख्या बोल सकता हूँ एक लाख एक हज़ार एक सौ पाँच दो लाख दो हज़ार तीन सौ पाँच चार लाख तीन हज़ार तीन सौ पाँच पाँच लाख चार हज़ार तीन सौ पाँच छः लाख आठ हज़ार तीन सौ आठ